हैलो हाँ सर मुझे है ना नई कार खरीदनी है हाँ सर मुझे पाँच लाख तक की ही चाहिए नहीं सर आल्टो तो नहीं खरीदनी मुझे मुझे आप ये बताएँगे ये आई ट्वेंटी कितने की पड़ेगी अच्छा सात लाख बीस हज़ार की पड़ेगी तो इसमें क्या क्या है फ़ंक्शन इसके गाड़ी के सर डीज़ल की कितने की पड़ेगी वो इतना क्यों महंगी पड़ रही है अच्छा मुझे ना ये कार अगर किस्तो में खरीदनी हो तो सर मैं है ना कम ही करूँगी और किस्त थोड़ा लंबी बांधूंगी

अच्छा हाँ सर कम्फ़र्टेबल रहेगा और मुझे ये बताइए इसमें जो लाइट है वो एल ई डी है या फिर यल्लो लाइट है मुझे एल ई डी वाली लगवानी है अच्छा सर इसका ए सी वगैरह कैसा है ठीक है सर फिर मेरे लिए है ना ये गाड़ी बुक कर दीजिए ठीक है ठीक है ठीक है धन्यावाद